हमर नाम नेहा कुमारी अछि हम दिल्लीसँ एलहुँ हँ मुजफ्फरपुर सुनलहुँ हँ कि दिल्ली मुजफ्फरपुरमे आओर मैथिलीमे बढ़िआँ बढ़िआँ पाबनि होइत छै हमरा ओहि सबके बारेमे कनि अच्छा तरीकासँ बढ़िआँसँ कनि बताउ

भरद्वितीयामे की सब होइत छै कनि बताउ

हँ ओ हँ नहि

हँ

एहन पाबनि सब कोन कोन छै आओर कोन छै भरद्वितीया रक्षा बंधनके सुनलियै मिथिलामे रक्षा बंधन बहुत विधि विधानसँ मनायल जाइत छै मधुश्रावणी मनायल जाइत छै कनि कहू ओकरा बारेमे

हँ हँ ठीक छै चाची राखैत छी आब पूछऽ के होयत तऽ फेर आयब चाची ठीक छै ठीक ठीक